اردو زبان جو ہم سب کی بہت پیاری اور محبوب زبان ہے جو اس جو اس پورے علاقے کی ایک ایسی زبان ہے جسے ہر ایک ہندوستانی کا پیار حاصل ہے جس زبان میں ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں یہ اردو زبان جس کی اپنی ایک بہت پرانی اور اہم تاریخ رہی ہے اور جس زبان نے ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں اور اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے میں بہت ہی زیادہ اہم رول ادا کیا ہے لیکن آج کی اس جدید دنیا میں اور موجودہ وقت میں جو ٹیکنالوجی اور سائنس کا دور کہلاتا ہے آج کے اس سائنس کے دور میں اردو زبان کو بہت زیادہ چیلنجوں کا سامنا ہے اردو زبان کو جن بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے ان میں سے ایک یہ کہ جدید دور میں اردو زبان کو کیسے استعمال کیا جائے سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان میں اس کو کیسے ترقی دی جا سکے اور جن جگہوں پر دوسری زبانیں ترقی کر رہی ہیں وہاں اردو زبان کو کیسے استعمال کے قابل کیا جا سکے اردو زبان ان تمام بڑے چیلنجوں کا سامنا کر رہی ہے لیکن ریختہ فاؤنڈیشن نے اپنی بے مثال قربانیوں اور لاجواب خدمات کے ذریعہ اردو کے تمام چیلنجوں کا سامنا کیا اور بڑی تعداد میں اردو کو کامیاب کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے ہم ریختہ فاؤنڈیشن کے شکر گزار ہیں اس نے اتنا بڑا اور اہم قدم اٹھایا اور ہم امید کرتے ہیں کہ اردو کی خدمت کے لیے اور اس کے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے ریختہ کی طرح دوسرے لوگ بھی آگے آئیں گے تاکہ یہ زبان ہمیشہ زندہ ہے اور اس کا سورج کبھی غروب نہ ہو